आंनि फरायसालि जिउआव आं बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिन्नाय आयदाफोरानो जाहैबाय राजखान्थि बिगियान आरो सानखान्थि बे मोननै साबजेक्ट एबा आयदाया आंनि जिउआव ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों थामहिनबा आं बेफोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों जे राजखान्थि बिगियान होन्नानै बुङोब्ला दिनै हादोराव सोलिनाय माखासे थासारिफोरनि सोमोन्दै फरायसंनाय जे हादोराव माबायदि हाल साला सोलिदों बेनि फरायसंनाय बे मोनसे आयदाया आंनि जिउआव ओरैबायदि गोहोम खोख्लैदों जे दिनै जोंङो सान्नानै नायोब्ला राजखान्थिनि जि थासारि थामहिनबा राजखान्थिनि माखासे थागिदायानो दिनै जोंनि हादरखौ सालायगासिनो दंङ बेनि थाखायनो बिनि गुदि आरो बिजौ फरायसंनाय जि मोनसे आयदा राजखान्थि बिगियान बे आयदाया आंखौ ओरैबायदि गोसो बोनो हानाय खालामदों गुबुन फारसेथिंयै सानखान्थि होन्नानै बुङोब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवनो बेयो सोलिबाय थानाय मोनसे आयदा दा बे आयदा हिसाबै सानखान्थि आयदायाबो आंनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे आयदा